हमारे बिहार में जब कोरोना आने का था तो हमको टी वी के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि आपके इधर भी कोरोना आने वाला है यह ख़तरा है यह एक चेतावनी है ठीक है और यह जैसे अभी मान लेते हैं कि अभी गर्मी का समय है लू लग रही है लोगों को तो हमको टी वी के माध्यम से ही बताया जाता है यूट्यूब के माध्यम से ही बताया जाता है कि धूप में ना निकलें और इस प्रकृति की आपदा है कि आप धूप में निकलिएगा तो धूप में आपको लू लग सकती है और लू लगने से लोग बीमार होने के से लोग बहुत सारे नुक़सान भी हो सकता है उनको और किसी तरह की आपदा वाद हो गया कोरोना काल हो गया या किसी इमरजेंसी आपदा भूकम्प हो गया उस उस चीज़ को हमें टी वी के माध्यम से भी आगे मालूम कर दिया जाता है ताकि आप सतर्क हो जाएँ और आप इस के चपेट में ना पड़ें और इसके चपेट में आने से बचने के लिए हमको बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं बहुत सारे हमारे टी वी पर बोलने वाले लोग होते हैं जो हमें एलर्ट कर देते हैं कि आप सावधान हो जाइए आप ख़तरों से बाहर रहिए और ख़तरे में ना पड़िए आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए आप सुरक्षित रहिए इसी सब को समय समय पर लोग बताते रहते हैं और ख़तरा कभी भी आता है तो हमको पहले अभी जो एक ऐसा समय आ गया है जो हमको किसी तरह का घटना होता है जैसे हमको पहले ही मालूम हो जाता है टी वी के माध्यम से पेपर के माध्यम से और हमारे हमेशा अपने पास मोबाइल होता है जिसके माध्यम से हम देख लेते हैं यही सब है जो हमको ख़तरों से बचा देता है फ़िलहाल में जब कोरोना काल भी आया था तो हम लोग को एलर्ट कर दिया गया था कि आप सावधान हो जाइए मास्क लगाइए और जो है कि समय समय से टीकाकरण करा लीजिए जिससे पता चले कि आप सुरक्षित रहें